बॉलीवुड भारत में डांस लाइ हिकदमि धूम मचाए छॾी आहे ॿारनि खां वठी बुढनि ताईं सभिनीनि खे डांस करण ॾाढो वणंदो आहे डांस लाइ त सभु माॻे ई चरिया आहिनि डांस सिखण लाइ त उहो कुझु बि करे सघंदा आहिनि डांस वञणु ॿार ॾिसो वॾा ॾिसो बुढा ॾिसो जेके बि ॾिसो उहो सभु अ डांस सिखण लाइ त मरनि था पिया ईअं सम्झो त हले अॼुकल्ह डांस त एॾो सभिनीनि खे एॾो शौंकु थी वियो आहे नंढा नंढा ॿार फ़ोनुनि में ॾिसी करे डांस था सिखनि उनखां पोइ वॾा ॿार कॉलेजनि में हिननि में सभिनीनि हंधि डांस करे पंहिंजे पाण खे मशहूरु था करनि उनखां पोइ क्लासिस था वठनि डांसनि जे लाइ ऐं जेके वॾी एज जा आहिनि हुननि खे जॾहिं बि मौक़ो मिले थो उहो डांस था करनि मतिलबु हुननि खे ॾाढो वणे थो नचणु उनखां पोइ अहिड़ा गाना आहिनि जो पहिरों खां वठी हाणे ताईं धूम त म धूम था मचायनि जंहिंमें आहिनि कि भई अमीशा पटेल ऐं रितिक रोशन जी मूवी जो सॉन्ग आ जेको एक पल का जीना उनमें बि अञां ताईं माण्हू स्टैप कंदा आहिनि उनखां पोइ शोले पिकिचर जो गाणो आहे के भई जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी उनखां पोइ ॾाढा सारा अहिड़ा गाना आहिनि जंहिंमें अञा ताईं माण्हू हिकदमि हीअं गाना ॿुधंदे ई पंहिंजे पेरनि ते नचण लॻी वेंदा आहिनि